हागोन जोङो उन्दै समाव जेन'बा दा आं हाबा जानानै पन्सासआव हाबबाय आंनि अनुमानाव ओमफ्राय जोङो गोदो जोंनि समावथ' बिराद आंखालमोन गाननाय जोमनायबो खस्थ' आरो बाजार खालामनायावबो खस्थ' फैसा थाखानिबो आंखाल आरो इदि खिथि बाथि मावनायाबो दाबायदिनि समनि बायदि माइ दै खिथि बाथि जाया आरो इसे माइफोरा खम खम जायो ओरैनो बिगा सारि मन पास मन बेखिनिल' मोनोमोन गोदो जों उन्दै समाव आरो गाननाय जोमनाया जुदि फाननाय बेलेगनिफ्राय फानफैनाय मोजां मोजां बुस्थु फाननाय गैयामोन जोङो ओरैनो जि गोजाम गोला आरो गांसे गांनैल' गोदान आरो निजा सारगान्दै दानि बायदि थारहाल नङा ओरैनो माखुजों दानाय आखाइजों मुस्रा सानाय इबायदिसोमोन आगोलनि समा जोंनि समाव आरो जोङो बिबायदिनो खस्थ' माबा आंखालनिफ्राय देरबोनानै नै दा हाबा जानाय समनिफ्राय दा इसे मोजां मोजाङाव फैबाय फिसा फिसौ खांबाय फिसा फिसौ देरबाय फिसाफोराबो मावनो दांनो इसे हाबाय न'खराबो इसे इला मोजां जालांबाय इदिनो जोङो इदिनो मावनानै जाबोबाय स्कुलाव जोङो गोदो इदि फरायनायनि बारा गैयामोन मालायनावसो थानानै जानायसोमोन आरो गोदोना इदि फरायनाय बारा गैयामोन जोङो ओरैनो इसे एनै एलपि स्कुलाव थाखो से थाखो नै फरायनानै ओरैनो खुनुरखम नामफोरखो लिरनाय बिबायदिसोमोन आरो आगोलनि दिना बिराद आंखाल नै दासो मोजां मोजां मुगा जाबोबाय देलायनाय गाननाय मोजां मोजां नङाब्लानो बाहेराव ओंखारनो लाजिनाय दा मुगायाव जों इदि नुफैबाय जोंनि मुगायाव गैयामोन गोजाम गोला गाननाय आरो गोदान गोदान गाननाय गैयामोन जोंहा आखाइजोंनो सालगान्दैजों दानायसोमोन जाबाय नामा